हाँ हम बोल रहे हैं यही कि जिस टाइम में हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम में वह नहीं बताते थे सर और अभी बताते होंगे तो अभी तो हम लोग जाते नहीं है इस्कूल जो हम लोगों को पता चलेगा कि किनको बीस साल इस्कूल से छूटा हुआ हो गया तो बीस साल में हमको क्या मालूम कि क्या पढ़ाते हैं सर नहीं पढ़ाते वह तो हमको चीज़ मालूम नहीं है इसी लिए हमको जनकारी नहीं है अभी जो जानकारी है जो मालूम है वह हम बाता देंगे क्योंकि पहले से और अभी में फ़र्क़ बहुत है क्योंकि बीस साल पहले हम छोड़ दिए इस्कूल अभी बीस साल में हमको हो चुका है अभी इस्कूल इस्कूल का तो अभी तो यह संस्कृत का बारे में नहीं है थोड़ी बहुत संस्कृत हमको बोलने के लिए भी आता है लेकिन हम लोग अभी नहीं जानते है कि हाँ कितना हम बोलेंगे नहीं चाहे बोलेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे हमको उतना समझ में नहीं आता है जो समझ में आता है वह बोलेंगे क्योंकि इस्कूल में अभी का तब का मतलब ऐसा है बहुत है कि हाँ बहुत ज़्यादा हो गया है इसी लिए हम नहीं बोल पाते हैं हम लोग इस्कूल में जो पर रहे थे जब पर रहे थे जब जो जो चीज़ का मालूम है वह चीज़ का मालूम है अभी मालूम नहीं है क्योंकि अभी हम बहुत अ अच्छा सा मतलब है कोई चीज़ चल रही है ऐसे हो रही है कि देखने में भी हाँ अच्छा है कि क्योंकि यह मेरा इस्कूल है अभी इस्कूल है बच्चा सब इस्कूल जा रहे हैं पड़ रहे हैं लिख रहे हैं कितना अच्छा खेल कूद हर चीज़ हो रहा है सब बच्चों सब का बहुत अच्छा ख़ासा सब बच्च लोग पढ़ रहे हैं जा रहे हैं इस्कूल जा रहे हैं टिक मतलब लंच भी कर रहे हैं लंच लेकर भी जाते हैं इस्कूल में सर भी खीर खाना उना खिलाते हैं हर चीज़ खिलाते हैं बच्चा सब खेल कूद में मस्ती मौज में मतलब हर चीज़ में अच्छा है अच्छा से चल रहा है सब आते हैं फिर सब बच्चा सब का ग्रुप बनता है जा रहा है बच्चा सब हर चीज़ कर रहा है क्योंकि अभी सब बच्चा सब का पढ़ने में लिखने में खेलने में कूदने में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छे से जाते हैं आते हैं सब रहते हैं उहते हैं सब हर चीज़ कर लेते हैं